नौ लाख अस्सी हज़ार पाँच सौ सत्तर सात लाख चौरासी हज़ार एक सौ नब्बे पाँच लाख सत्तर हज़ार आठ सौ पचास तीन लाख पचहत्तर हज़ार दो सौ नब्बे दो लाख पचास हज़ार चार सौ तीस